मैं पिछले कई समय से वीवो कंपनी के ही मोबाइल खरीद रहा हूँ क्योंकि वीवो कंपनी की मोबाइल की सबसे ख़ास बात यह है कि इसका एक तो कैमरा बहुत अच्छा होता है और इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा चलती है इसलिए मैं सभी से ये कहता हूँ कि वीवो कंपनी के ही मोबाइल ख़रीदें वीवो इज़ दी बेस्ट कंपनी वीवो कंपनी के मोबाइल ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं और सस्ते में बहुत अच्छे मिल जाते हैं